जब लगातार मौसम परिवर्तन होते हैं तब हम अपने खेतों में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हम भी कुछ न कुछ नए परिवर्तन करते रहते हैं जैसे बरसात के मौसम में फसलों में किट पतंगों की ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते है ऐसे में हम ख़ुद को परिवर्तित करके अपने सब्जियों में खेतों में एवं फसलों में दवाइयों का एवं खाद का छिड़काव करते हैं ऐसे में अलग अलग मौसम में अलग अलग परिवर्तन में हम भी ख़ुद को मौसम के अनुसार एवं समस्याओं के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं